राजस्थान जा माण्हू इलाही कलात्मक आहिनि वह अलॻि तरह तरह जी कलाकारी कंदा आहिनि कंहिं त कढ़ाई कंदियूं आहिनि कंहिं मिट्टी जा ॿासण ठाहींदियूं आहिनि कंहिं मांडला चित्रकारी कंदियूं आहिनि कंहिं त दर फर्श ते ई रंगोली ठाहींदियूं आहिनि कंहिं त हिन पंहिंजे टेक्सटाइल जो कमु कंदियूं आहिनि पंहिंजी कला खे लकड़ियुनि ते अलॻि अलॻि शेप ॾेई लकड़ियुनि ते इलाही अलॻि अलॻि शेप ॾेई कंहिं कुर्सियूं कंहिं झूला कंहिं चाबी स्टेंड ठाहे पंहिंजी कला जो प्रदर्शन कंदी आहिनि